हमारे पास पाँच बिगहा जमीन है नहर से सिंचाई करते हैं पहले हमारे यहाँ तालाब से कुएँ से सिंचाई होता था लेकिन जब से ये मोदी सरकार आई है हमारे को अच्छा लाइट देता है उससे सिंचाई होता है टूबबेल भी दिया है अभी हाल ही में बहुत अच्छी सिंचाई होती है अच्छा फसल हो रहा है गेहूँ है बाजरा है धान है चने हैं मूँग मूँग के दाल हैं तमाम प्रकार के जो हैं अनाज बहुत बढ़िया पैदावार हो रही है लेकिन पहले ये सब व्यवस्था ना होने के कारण हम लोग ये सब नहीं कर पाते थे आज के टाइम में बहुत अच्छा है दो हजार से चौदह से बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ है हम किसान काफ़ी खुश हैं मोदी सरकार से जो मोदी सरकार ने किया है किसी सरकार ने आज तक नहीं किया किसानों के लिए किसान काफ़ी खुश हैं हम खुद खुद बहुत खुश हैं हम लोग खुद का बोरिंग करवा रहे हैं अब और फसल अच्छे होगा हमारे को सरकार लोन भी देता है पहले लोन नही मिलता था लेकिन मोदी सरकार के वजह से अच्छे किसानों को लोन प्राप्त हो जाता है